میں نے ایک سال پہلے ایک واشنگ مشین خریدی جو کہ ورلپول کمپنی کی تھی دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی اور اس کے فیچرس بھی بہت اچھے تھے کلر بھی بہت اچھا تھا تو میں اسے خرید کر گھر لے آیا کچھ دن تک وہ بہت اچّھی چلی کپڑے بھی اچّھے دھوتی تھی لیکن کچھ مہینے کے بعد اس میں خرابی آنی شروع ہوگئی اور وہ اس بہت زیادہ پریشان کرنے لگی چلنے میں دقت کرنے لگی اور کپڑے بھی صحیح سے نہیں دھل پاتے تھے اور اس کا جو کپڑے سکھانے کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگیا اور وہ بالکل کام نہیں کر رہا تھا تو مجھے بہت نقصان ہوا اسے لے کر اور بہت مجھے خراب تجربہ اس سے حاصل ہوا